म्हाका सिंगिंगा भितर खूब इंट्रस्ट निर्माण जालो जेन्ना म्हजो काका आजो भजनांनी अभंग म्हणटालो तां तांचो आवाज आयकून म्हाका आनी तांकां पळोवन म्हज्या म्हज्या भितरूय बीन गायनाची आवड निर्माण जाली ते वेगवेगळे तरांची पेटी तबला हें सगळें वाजयताले मागीर म्हजो काका म्हाका सदां एक वर घेवन बसतालो आनी म्हाका गाण्या बद्दल ट्रेन करतालो अशें करून म्हज्या भितर गायनाची आवड निर्माण जाली आनी म्हजो काका म्हज्या खातीर गुरू जावन आसा तसोच म्हजो म्हज्या आज्यानूय बीन हातूंत खूब व्हडलो भाग घेतिल्लो आसा